हेलो हाँ कौन बोल रहा है

हाँ बोलो हाँ अच्छा अच्छा हाँ सुबह सात बजे से आठ बजे तक और शाम को शाम को भी उसी टाइम है सात बजे से आठ बजे तक हाँ ठीक है वह क्योंकि मेरा वह योगा क्लास जो जहाँ पर है वह ग्राउण्ड फ़्लोर पर है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं है फ़ीस मतलब आप लेकर आओ बच्चों को बात करते हैं देखते हैं योगा में सब मतलब यह योगा बच्चों को सिखाते हैं सवासन उवासन सिखाते हैं सूर्य नमस्कार सिखाते हैं बच्चों को हाँ आते हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं हुँ ठीक है नहीं सुबह हाँ नहीं टाइम ऐसा नहीं है होता है मेरा तो वही काम है ना योगा का काम है बस आप पूछिए कि कितने टाइम पर योगा सिखाते हैं सुबह सिखाने से आपको बच्चों को भी अच्छा लगेगा और शाम को भी बच्चों का भी टाइम देखना पड़ता है ना वह लोग भी इस्कूल जाएँगे ना तो उनके टाइम के हिसाब से हमलोग सिखाएँगे ना

हाँ ठीक है आप ठीक है आप बच्चों के ट्यूशन का टाइम बता दो फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ अगर हुआ तो मैं बोल दूँगी आपको हाँ हो सकता है आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा तो काम है ना मैं तो योगा टीचर हूँ ना आप आओ अब आपके बच्चों को अलग से ट्रेनिन्ग देंगे सिखाएँगे सब ठीक हाँ डिस्काउन्ट आप कितने बच्चों को लेकर आ रहे हो उसके हिसाब से मैं डिस्काउन्ट दे दूँगी कोई बात नहीं अच्छा एक बच्चे के हिसाब से मेरा चार सौ रुपया होता है ठीक है हाँ तो हाँ तो ठीक है आप अगर ज़्यादा बच्चों को लेकर आ रहे हो तो मैं डिस्काउन्ट कर दूँगी एक बच्चे का तीन सौ रुपया ले लूँगी हाँ हाँ ठीक है हाँ